जैसे पढ़ाई जैसे कि हमलोग कि हमलोग पहाड़ी क्षेत्र पर कभी कभी घूमने जाते हैं जैसे बाबा धाम हुआ देवघर हुआ बहुत मसूरी हुआ तरह तरह का हिल स्टेशन होता है जोकि पहाड़ी इलाके पर स्थित होता है और व वहाँ पर दूर दूर से हैं ना चढ़ाई करनी पड़ती है और जहाँ पर उस पहाड़ी जो पहाड़ी इलाके में तरह तरह के जंगल होते हैं औषधीय पेड़ होते हैं छोटे छोटे हैं ना झरने होते हैं जंगली जानवर होते हैं अगर मान लीजिए जैसे कि हम मसूरी गए अगर जैसे कि हम मसूरी एक बार हम मसूरी गए थे घूमने के लिए तो वहाँ पर हैं ना वहाँ पर है ना एक टहलते टहलते रास्ते में एक जंगली जानवर मतलब जैसे कि शेर आ गया था तो है ना क्या कहते हैं हमलोग तो हमलोग उससे बचते बचते निकल गए थे लेकिन तरह तरह के जानवर वहाँ पर मौजू वहाँ पर मौजूद हैं तो रहते हैं तरह तरह के शेर ही नहीं तरह तरह के जानवर वहाँ मौजूद रहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका घर है लेकिन तरह लेकिन जो जंगली जो पहाड़ी इलाके में जो भी मनुष्य रहते हैं वह जंगली जानवर जंगली जानवरों से अपने बचाव का रास्ता अच्छी तरह से जानते हैं और जंगली जानवर भी जगह जगह अपना घूमते फिरते हैं अपना शिकार करते हैं लेकिन जो अनजान मनुष्य जंगली जानवर के सामने आ जाता है अगर उनको आप छेड़िएगा वह भी आप पर हमला कर सकते हैं इसलिए उनसे बचाव के साथ ही हमें निकलना चाहिए और बचाव के साथ ही निकलना चाहिए और हम उनसे बचने के लिए हमें तरह तरह के उपाय अपनाने चाहिए और हमें जंगली इलाके में अकेले कभी सफ़र नहीं करना चाहिए कभी भी हमें सफ़र करना चाहिए तो दो चार आदमी के साथ सफ़र करना चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाके में तरह तरह की मुश्किलें भी आ सकती हैं अगर दस आदमी हैं तो हैं ना अगर कि कोई जानवर जंगला हम पर हमला कर दिया तो वह हमरा बचाव कर सकें और सभी एक झुण्ड में एक साथ सुरक्षित रह सकें आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है और औ और ट्रेकिन्ग के दौरान मनुष्य के हस्तक्षेप में हस्तक्षेप करने और मनुष्य के जीवन को भी हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं अगर हम झुण्ड में रहेंगे तो हम एक के चलते हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा औ और है ना हम सभी सुरक्षित घर आ सकते हैं और धन्यवाद